हॅलो हांव टुरिस्ट उलयता एक हेमा लोटलेकर म्हूण आयला टुरिस्ट

तुमी कोण उलयता तुमी फार्मर हां म्हाका सांग हांगासर गोंयांत न्ही म्हणल्यार गोंयच्यो हे पळय गोंयच्यो भाजयो आसा कितें कितें पिकयता फार्मर गोंया म्हणजे शेतांनी

म्हणजे कितें कसल्यो भाजयो कसल्यो तरेच्यो भाजयो नांवां मातशी म्हाका कळत म्हणजे तुमच्यां कडेन ते अशें गाजर काकडी डब्बू तसलें ना पण ते ऑर्गैनिक आसचे ना न्ही बाजाराच्यो तुमचें ऑर्गैनिक म्हणटा न्ही तुमी हां हां म्हणजे तुमी थंय विकिनान म्हणजे ते आमकां आतां समजा हांवें तुमकां ऑर्डर दिली अमक्यो भाजयो जाय म्हणून जाल्यार खंय येवंचे पडटले व्हरपाक तुमच्यों भाजयो सवाय आसा न्ही म्हारग ना न्ही

तुमी डिलिवरी दिता भाजयांचो चड लागतलें